खाना बनाने से पहले यदि हमें सामग्री तैयार करनी है तो सबसे पहले हम चावल को भिगो लेंगे तथा सब्जियों को धो लेंगे बाजार से लाने के बाद सब्जियों को धोना बहुत ही आवश्यक होता है तो हम सब्जियों को धो लेंगे उसके पश्चात यदि पत्ता गोभी या इसी प्रकार की कोई सब्जी जिसे काटने से पहले उबालना पड़ता है तो उस सब्जी को हम उबालेंगे उसके बाद उसे हम काटेंगे तथा उसमें सब्जी के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्रियाँ जैसे मिर्ची टमाटर प्याज लहसुन स्वादानुसार सभी चीज़ें तैयार करते हैं उसके बाद हम सब्जी के लिए गैस ऑन करते हैं सबसे उस पर कढ़ाई रखते हैं तेल डाल के उसमें मसाला डालते हैं स्वादानुसार हम उसमें मसाले ऐड कर सकते हैं उसके बाद हम सब्जी में मसाले डालेंगे सब्जी डालेंगे सब्जी को सब्जी के हिसाब से हाँ उसे पकने दिया जाता है तत्पश्चात उस एक टाइम के बाद हमारा खाना बनकर तैयार होता है